म्हजे कुटूंबांत म्हाका एक भाव आसा मम्मी म्हजो पप्पा एक्सपायर जालो आमी दोगांय दोगूय भाव लग्न जाल्ले आसा म्हाका एक चली आसा म्हज्या भावाक एक चलो आसा म्हजे चलयेक जवळ तीन साडेतीन वर्सां आसात आनी म्हज्या भावाच्या चल्याक चार वर्सां आसात आमी पयलीं दोन हजार दोन हजारा पयलीं आमी खोर्ले रावतालीं पूण तेन्ना आमची जॉयंट फॅमिली आशिल्ली आमी आमच्या काका बरोबर रावतालीं म्हज्या बापायक दोन भाव आशिल्ले सो बरोबर रावताले आमी आनी ताची आमची कझनां सयत आमी रावतालीं सो बरी मज्जा येताली तेन्ना आमी खुबशीं गेम्स खेळत आसतालीं दीस केन्ना सकाळ जाता केन्ना सांज जाता कळनाशिल्ली फकत आमी तातूंत आसताली फकत खेळपाचें हातूंत आसतालीं केन्ना काय हॉलीडे मेळटली काय म्हूण पयताली आनी मागीर खेळपाक वचप आतां क्रिकेट म्हण आनी खंयचेंय धांवपाचे अश्यो गेमी म्हण चालूच आसताले आमचें मागीर आमीं शिफ्ट जाली दोन हजार सालांत आमी शिफ्ट जालीं दुसऱ्या एका फ्लॅटांत शिफ्ट जालीं सो मागीर थंय मागीर न्युक्लियर फॅमिली जाली आमची म्हजो पप्पा कामाक आसतालो आनी आमी शिकताले तेन्ना मागीर आमचे म्हजी इंजिनियरींग केलें हांवें हायर एजुकेशन करपाक गेलो तेन्ना म्हजो डॅडी एक्सपायर जालो सो म्हाका मागीर गोंयां येवपाक पडलें म्हजें एजुकेशन हांवें कप्लीट केलें आनी एक वर्सा जॉब केलो हांवें पुण्या आनी मागीर हांव गोंयां आयलो सो आतां आमी सद्याक हांव रावतां म्हापश्या रावतां हांवें फ्लॅट स्वताचो घेतिल्लो आसा म्हजे बायले बरोबर आनी म्हजी चली आतां स्कुलान एडमिशन ह्या वर्साच्यान सुरू जावपाचें आसा सो आमचो आतां पसून आतां धाकलें चली आशिल्ल्या कारणान कसो टायम वता कसो दीस वता केन्नाच कळना आमकां आमी केन्ना हॉलीडे मेळ्ळी काय खंय वचपाचे सोडनात खंय पावले की आमचे गाडी स्टार्ट मारता आमी चल्ले एक दीस हजार किलोमिटर पसून आमी ट्रॅवलिंग करत आसतात आमकां सोड म्हजे धुवेक पसून भोंवपाक खूब आवडटा इनफॅक्ट आमी केन्नाय टी वीचेर केन्नाय पळयता पळय तेन्ना ताकाच क्युरोसिटी आसता की हो आतां प्लेस खंयचो आमी केन्ना वतली ह्या प्लेसीर अशें चालूच आसता आनी असो हातूंत दीस असो वता की म्हाका दिसता म्हजे धुवेक लागून असो दिसता की एक सेकंड केन्ना दीस जाता केन्ना रात जाता जाता अजून कळना म्हणल्यार तें इतली मस्ती करून हें उडयतलें तें उडयतलें अशें करून आमकां म्हणल्यार ताच्या फाटल्यान नाचपाक पडटा पूण खरें सांगपाचें म्हणल्यार एट द एँड ऑफ द डे आपले फॅमिलीच अशी गजाल आसता जाच्या कडेन तूं सामको मेडिटेटीव स्टेटीन रावंक शकता प्रेजेंटान रावंक शकता म्हाका दिसना तूं खंय आनी कोणा कडेन कितलोय बरो फ्रँड जावं वा कितेंय जावं तूं आपल्या फॅमिली भाशेन कोणाच बरोबर रावंक शकना कित्याक आपली फॅमिली जी आसता जी आपल्या बऱ्या वायटाक सहज पाविल्ली आसता